हिन्दी के भाषा के विकास में ते बहु बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और उसमें सबसे सबसे मतलब जीमेमबदार अगर है कोई हिन्दी कि विकास में तो गवर्मेंट है गवर्मेंट के चलते हिन्दी के विकास नहीं हो रहा है जैसे उसका कारण यह है कि जैसे कोर्ट कि भाषा आद भी हिन्दी नहीं है अंगरेजीए में है बहस भी मतलब हाई कोर्ट वगैरह या सुप्रीम कोर्ट में ये अंगरेजीए में लोग करते हैं यहाँ तक जैसी बहुत से जो विषय हैं जो डिग्री कॅालेज में पढ़ाए जाते हैं इंस्टीट्यूट पढ़ाए रहते हैं इंग्लिस में खास कर से हैं अच्छे अच्छे जो जो तमाम विषय हैं वो इंग्लिस में ही अच्छी अच्छी किताबें हैं या यहाँ तक कि जो अंग्रेज मतलब कि यहाँ शासन कर गए हैं तो उसके प्रति जो लगाव है जो उच्चता कि भावना थी आज भी ऊँचे ऊँचे जो लोग हैं वो उनकी कल्चर से प्रभावित होकर के आज भी अंगरेजी को महत्व देते हैं त इसलिए उसके शासन ने सरकार ने कि अपनी नीति नहीं बदलेगी हर जगह मतलब हिन्दी को बढ़ावा नहीं देगी तब तक मतलब कि इ आम जनता कि भाषा हिन्दी नहीं हो सकती है और हिन्दी के जो पढ़ने वाले लोग हैं जब उनको स्थान मिलेगा मने कि अच्छी सी नौकरियों में जैसे प्रोफेसरी में या मतलब कि कोर्ट में या या अच्छे अच्छे मतलब कि आइ एस पी सी एस में तो वहाँ हिन्दी को मतलब कि बढ़ावा होना चाहिए हिन्दी में एक पेपर होने चाहिए न कि इंग्लिस में तब जाकर मतलब कि हिन्दी की स्थिति सुधर सक